खेतमे जोतलियै खाद पानि देलियै खाद पानि दऽ के गहूॅंम छींटलियै गहूॅंम छींटके गहूॅंम कमलियै गहुम कमा कऽ तऽ फेर आलू आलू मकइ रोपलियै ओकरा कमेलियै कमाके खेतमे पानि खाद देलियै हो गेल पानि खाद दऽ के तब अपन कमाके खाद रे पानि दऽ के आ तब जँ काम करलियै कमे कमेलियै कर खुनलियै खुनिके आलू घरमे रखलियै खाद आयल कीनके महँगा खाद आयल छींटै छियै अपने सऽ हमर पति प्रदेश खटै है तब अपन काम धंधा करै छियै अपना खेतमे लागल रहै छियै कमेनी ठमेनी करैत रहली केनहैतो अपन समय काटै छियै खेती करिके बाल बच्चाके केनाहेतो पोसै छियै खेती बारी करै छियै अपन काटि खोटिके अपन रखली कमैली धमैली सब चीज करली मकइ का का माटी चढ़ेली पानि पटेली खाद देली खाद दऽ कऽ फेनो काटली खोटली सब अपन करली पानि देली पानि दऽ के अपन सबसे काटि खोटिके बाले बच्चा मिलके काटे छियै खोटै छी खाय छी तब बाल बच्चाके घर अङ्गना खाना पीना बर्तन बासन माँजिके बच्चाके इसकुल भेजै छी बच्चा इसकुल आबे है तऽ रोटी भुजिआ बनाके देली सुबेरे तऽ फेर दालि भात सब्जी देली बनाके खाय लए बच्चाके इसकुल से आयल फेर रातिमे परौठा बना देली आलू मटरके बना देली सब्जी करिके भऽ गेलै गहुम गहूॅंम पकलै गहूॅंम काटिके काटिके दौनी करा देलियै दौनी कराके राखि देलियै तऽ उहेमे बाल बच्चा मिलके खाय छियै फेर लेली तऽ खाना पीना खयली फेर गेली खेतेमे कमैली खेतेमे साग सब्जी अपन करै छी खेती मटर रोपि रोपि दै छी गोभी फरै छै ठरिया बाग कैने छी उहे सबमे लागल रहै छी केनहैतो उसबमे गुजर काटै है बाल बच्चाके लऽ के पाँच दिन पर पानि चारि दिन पर सब दिन खेतेमे लागल रहै छी कमाए छियै खेतेमे सब दिन सऽ

दिनके एक टाइम कऽ परौठा बनाके धिया पूताके इसकुल भेज देली इसकुल सऽ एलखिन तऽ फेर कथी चाबल दालि भात खाना पीना बनाकऽ धिया पूताके रखै छियै घरमे फेर सबेरे उठिके चलि गेली खेत देखय लए खेत देखके ऐली केनहैतो देखके अयली तऽ अपन खाना पीना फेर बच्चा सबके बनेली काटि खूटि देली कमैली सब चीज करली कमाके मम्मी पप्पाके पालन करै छियै सासु सासुरके सबके गरीब लोक छियै कमाइ छियै तऽ खाइ छियै उ खेती बारी करि शके मजदूरी करै लए चलि जाइ छै खेतमे एक सएके देलक हँ बाल बच्चाके गरीब दुखिआ सऽ आइ सब केनहैतो आगे मुँह बाल बच्चाके लऽ के निकलबै आगे इज्जत प्रतिष्ठा बचैबै भऽ गेल छठि छठि पूजा भऽ गेल तऽ अरबा चाउर पीसके अरबा चाउर पीसके ठोप देली करली छींटली फेर पूजा पाठ सब चीज करली छठि माइके हुनका पोंछ पाछ करिके खीर सुहारी देलियनि हुनका तब भऽ गेलैनि केला सेब संतोला जे हुनका चढ़ौना छथिन से हुनका चढ़ा देलियनि करिके ब्रत करली तब तब देखलक छठि माइके सब देखली नाचली गाँजली खुशी से पेहनली ओढ़ली माताके पूजा करली माताके बरत करली हे माता तू हमरा बाल बच्चाके आबाद करिहऽ तू हमरा बाल बच्चा के रखीहऽ माता पिता